मैं एक बार मांडू और महेश्वर घूमने गई थी जब मैं मांडू पहुँची तो वह जगह मेरी उम्मीद से बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उस वह बारिश का समय था तो हरे भरे पेड़ खिले हुए थे वहाँ बहुत ही जंगल था तो जिसके कारण हरियाली बहुत थी और वह ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे राजाओं की महल तालाब और बहुत कुछ है एक ऊँची पहाड़ी पर अत्यंत ही आकर्षक महल था यही सब मुझे वहाँ मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा सुंदर लगा उसके बाद में महेश्वर गई थी उसी दिन वहाँ से कुछ ही दूरी पर महेश्वर है वह एकदम नर्मदा किनारे नर्मदा के तट पर हैं जहाँ पर रानी अहिल्याबाई का घर कह सकते हैं जो उनका घर और उनका राज्य जहाँ से वह संचालित करती थी महेश्वर वह जगह हैं तो वहाँ पर नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत ही आकर्षक मंदिर था पैब भी बहुत सुंदर था उसको जिस तरह से बनाया गया हो आकृति उसकी शिल्प कला बहुत ही सुंदर थी